हाँ मैंने एक बड़े शिवलिंग निर्माण में भाग लिया था जो कि पाँच फीट बड़ा था मुख्यतः हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वह थी शिवलिंग को आकार देना और इस तरह से आकार देना की शिवलिंग ढहे न जिसके लिए हमने बाल्टियों का इस्तेमाल किया था और बाल्टियाँ उस आकर में होती हैं जैसा शिवलिंग होता है बाल्टियों बाल्टियाँ रखने के बाद हमने उसके ऊपर गाय का चारा भूसा भरा ताकि एक हम उसको मजबूती दे सके और फिर उसके ऊपर मिट्टी भरना चालू करे मिट्टी भरने के बाद जब शिवलिंग शिवलिंग जैसा बन गया उसके बाद हमने जिलेहरी का निर्माण किया और उसपे उसके बाद हमने फिर उसपे कलाकृतियाँ करना चालू करी जब शिवलिंग पे कलाकृतियाँ हो गई और वह शिवलिंग जैसा दिखने लगा मुख्यतः हमने उस महाकालेश्वर जैसा बनाने की कोशिश करी थी जो कि वैसा बना भी था जब शिवलिंग बन गया तो हमारे सामने उसके बाद जो नई समस्या आई वह थी उसको अपने जगह पर वह रखना जहाँ पे कार्यक्रम होना था जिसकी जो कि क्योंकि शिवलिंग का जो वजन था वह करीबन करीबन पचास से साठ किलो हो गया था क्योंकि मिट्टी का वजन काफ़ी ज़्यादा रहता है और मिट्टी गीली भी थी जब हमने देखा की वजन ज़्यादा हो रहा है तो फिर हमने आसपास के सारे लोगों ने मिलकर उसे उठाया और वहाँ पे रखा और इस तरह से हमें उसको रखना था की शिवलिंग जो है वह थोड़ा भी न हिले क्योंकि अगर वह हिलाता तो वह टूट जाता तो हमने बहुत सारे लोगों ने मिलकर उसे अपनी जगह पर रखा और फिर आगे के कार्यक्रम किए और इसमे हमें ये करने में हमें बहुत मजा आया था